पोरने मोबायल आनी आतांचे स्मार्ट फोन ह्या मोबायलां मदीं खूब फरक आसा पयलींचे जे बारीक मोबायल आसले आतां आसात पूण ते खूब बरे कित्याक म्हणल्यार त्या मोबायलाक खंय गेल्यार रेंज मेळटा त्या मोबायलाक रिचार्ज चड पयशांचें नासलें पन्नास वीस शंबर रुपयांयांली रिचार्ज आतां ह्या मोबायलांचेर भुरगींचे गेमी खेळपाक पळयता आनी त्यो गेमी खेळपाक मेळना कांय मोबायलार फोटो काडपाक मेळना ताका लागून मातशे हे त्रास जातालो विडियो काडपाक मेळनासले वॉट्सएप इंस्टाग्राम फेसबूक अशी कांय नासलें आनी एप्स जी आसा ती ह्या मोबायलाचेर करपाक वापरपाक मेळनासली हे पोरने मोबायल जे आसले ते सगळे बटनाचेर चलतालें नंबर मारपा खातीर ऑन करपा खातीर बटनाचो वापर करतात ह्या पोरन्या मोबायलाचेर आमकां रिकोर्डी बी आयकोपाक मेळना स्मार्ट फोन आमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना ह्या स्मार्ट फोनाचेर सगळीं कामां करपाक मेळता ह्या मोबायलाचेर आमकां घरा बसून कपडे ऑर्डर करपाक मेळटा जावं घरांत ज्यो खंयच्योय वस्तू जाय सामान जाय तें आमकां ह्या स्मार्ट फोनाचेर ऑर्डर करपाक मेळटा तशेंच बील पे करपाक मेळटा लायटी बील टी वी रिचार्ज विडीयो कॉल मॅसेजी न्यूज आयकपाक मेळटा विडियो गेम पयशे धाडपाक मेळटा रेल्वेची तिकेट बूक करपाक मेळटा जेवण ऑर्डर करपाक मेळटा अशें ह्या स्मार्ट फोनाचेर आमकां करपाक मेळटा हे सगळें पोरने मोबायलाचे आनी स्मार्ट फोनाचे फरक आमकां पळोवपाक मेळटा नॅटवर्क नेटवर्क म्हणल्यार जिओचें नेटवर्क मेळटा आयडिया सिमकार्ड जिओ आनी आयडिया रिचार्ज करपाक पयशे म्हणल्यार म्हयन्या खातीर दोनशें चाळीसांचें तीन म्हयन्या खातीर सशीं सश्टाचे अशें करून आमी रिचार्ज करता